भारतके राजनीतिक आओर अराजनीतिक दलके बारेमे हमरा ई कहना छै कि राजनीतिक यहाँ जब राजनीतिक जे चलै छै हमरा यहॉँ वोट माँगै वास्ते सरकार सब आबै छै तऽ ओकरा सभके कहना रहै छै कि हमर सरकार बनत तऽ ई करब तऽ ओ करब मगर जब सरकार बनि जाइए किछु नहि करत ओ सब बनैसँ पहिले बोलि देलक कि बनि जाइ तऽ ई रोड बनि जाइ तऽ ओ रोड बना देब ई नाला बनवा दे जैसे ओ बनत सब बाते ओ भुलि जाइ कि कहले रहथिन हम मगर हमरा सभके ई अच्छा नहि लागै छै जेनाकि हमरा सबके तेजस्वी सरकार जेना मुख्यमन्त्री बनैसँ पहिले बोलै रहै कि हमर सरकार बनत तऽ दस लाख युवाओ को हम रोजगार देब मगर आज तक कैगो रोजगार युवा सबके बेरोजगारके रोजगार देलकै एक भी आजतक तऽ वैकेन्सी नहि निकाललकैए आओर इएह सब कहना छै ईसब नहि होना चाही ई सब बहुत खराब लागै हइ हमरा सबके राजनीतिमे ई सब नापसन्द छै हमरा सबके पसन्द होइ छै जेना जे बात वादा करिके वादा पूरा कऽ देबै यही पूर्ति छै मगर हुनकासँ मिलैके मौका अगर मिलत तऽ हमरासँ इएह पुछब कि नेताजी अहाँ जे बोलल रहिए युवाओके हम रोजगार देब अहाँ देलिए हम ओकरासँ मिलब तऽ इएह पुछैके चाही